डोगरी भाशा हालांकि साढ़ी मात्तर भाशा ऐ जां साढ़ी मां बोल्ली ऐ बट तां बी साह्नू अस एह्दे दिक्खेआ जाए ते साह्नू बड़े सारी डोगरी लोग बोलदे नै उनेंगी बड़ी सारी दिक्कतें दा सामना करना पौंदा ऐ बड़ी सारी दिक्कतां उंदे सामनें आंदियां नै अगर अस पैह्ली अगर अस इनें दिक्कतें पर अगर अस गल्ल करचै ते सबतो बड्डी जेह्ड़ी दिक्कत ऐ डोगरी भाशा बोलनें लेई लोकें गी एह् ऐ कि अज्ज दे टाईम जेह्ड़ी ठेठ डोगरी ऐ ओह् कुते ना कुते खत्म होंदी जा दी ऐ जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग जेह्ड़े साढ़े ओह् हे शब्द जेह्ड़े ओह् इस्तेमाल करदे हे ओह् अज्ज खत्म होंदे जा दे नै अगर अज्ज साह्नू कोई बजुर्ग मिली जाए अगर ओह् बिल्कुल ओह् ठेठ डोगरी च गल्ल करे जां ऐसी जगा दे रौह्नें आह्ले लोग जेह्ड़े कि ठेठ डोगरी बोलदे नै अगर ओह् गल्ल करन ते उंदी गल्ल समझनें आह्ला साह्नू कोई मिलदा नी ऐ उंदी गल्ल कोई समझी नी पांदे जां उंदी गल्ल दुएं लोकें तक पुज्जी नी पांदी क्यों क्योंकि जेह्ड़ी डोगरी ऐ साढ़ी बैश्क्क एह् मां बोली ऐ लेकिन तां बी अज्ज दी जेह्ड़ी साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ ओह् पसंद नी करदी अपनी उनेंगी लगदा कि एह् जेह्ड़ी भाशा ऐ एह् इक ग्रांऽ दी और पिछड़े लोकें दी भाशा ऐ इस बज़ा कन्नै केह् होंदा ऐ कि लोग जेह्ड़े होंदे नै अपनें बच्चें गी अपने घर बिच्च पड़ोस बिच्च अपने रिश्तेदारें बिच्च बी अगर कोई बच्चा डोगरी बोलदा ऐ जां अगर कोई इंसान डोगरी च गल्ल करदा ऐ तां उसी बड़ी हीन भावना कन्नै बड़े इयां समझेआ जंदा ऐ कि एह् बड़ा पिछड़े दा ऐ इसी देन दुनियां दी पता नी ऐ इसी कोई समझ नी ऐ तां इस लेई होर दूसरा साढ़ी एह्दे बिच्च अगर दिक्खेआ जाए ते एह्ॅदे बिच्च कसूर ऐ साढ़ा कुश समाजिक कुश ऐसे कारन ऐं जेह्दी बज़ा कन्नै एह् जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी बोलनें आह्ले लोग नै ओह् अपनें आप गी बड़ा इंफिरियर समझदे नै और उनेंगी मैह्सूस कराया जंदा ऐ कि तुस दुनियां तों पिच्छें ओ और होर एह्दी बज़ा कन्नै केह् होंदा ऐ कि अस सब तो बड्डा इक एह् बी कारन ऐ कि असैं अपनें बच्चें गी अपनी जेह्ड़ी साढ़ी नमीं पिड़ी ऐ अस इयै कोशिश करनें आं कि उनेंगी उंदे कन्नै जादा इंगलिश च गल्ल कीती जाए हिन्दी चैं गल्ल कीती जाए हैना तो उस दी बज़ा कन्नै केह् उसदी बज़ा कन्नै एह् दिक्कत आ दी ऐ कि लोग जेह्ड़े नै अपनी जेह्ड़ी मां बोली ऐ ओह्दे तों दूर होंदे जा दे नै और अगर जेह्ड़े डोगरी बोलदा ऐ अगर कोई डोगरी बोला दा बी ऐ ते उसी कोई समझनें आह्ला भाशा गी कोई समझनें आह्ला नी ऐ आस्ता आस्ता लोकें दी इक जेह्ड़ी दिलचस्वी ऐ लोकें दे जेह्ड़े इक शौंक ऐ डोगरी बोलनें दा ओह् शत्म होंदा जा दा ऐ ते एह्दे बिच्च साढ़ी सरकारें दा साढ़े सिस्टम दा बी कुते ना कुते इक कमजोर पैह्लू रेहा ओह् अपने जिन्ने बी नेता नै ओह् कदें बी हालांकि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ एह् शैडयूल बिच्च शामिल होई गेदी ऐ लेकिन ओह् बी कदैं डोगरी जिन्ने बी साढ़े कलाकार नै डोगरी साढ़े जेह्ड़े आर्टिस्ट नै जां साढ़े डोगरी लेखक नै उनेंगी परेरित नी करदे ऐ अगर असैं अपनी लैग्वेज़ गी अगर असैं डोगरी गी अगर असैं गी बड़ावा देना चाह्चे कि जेह्ड़ी बाशा ऐ जादा तों जादा लोगें तक जाए ओह्दे बास्ते साह्नू केह् करना साह्नू अपने घर तो शुऱुआत करने पौह्ग साह्नू अपने बच्चें तों अपनी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह्दे तो शुरूआत करने पौह्ग उनेंगी समझाना पौग हां उनेंगी समझाना पौह्ग उनेंगी दस्सना पौह्ग कि असें डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी जिन्दगी बिच्च किन्नी जरूरी ऐ असें अपने दिल दी भावनां जां स्हेई जां अपनी फिलिंगस नै जेह्ड़े साढ़े मन दे भाव नै ओह् अगर असें अपनी मां बोली दे जरिये गै तुस अपनी अच्छी तरां पुज़ाई सकदे ओ और एह्दे कन्नै कन्नै साह्नू एह् साढ़े सरकार दा जां साढ़े जिन्ने बी समाज च कम्म करनें आह्ले जेह्ड़े लोग नै उंदा एह् योगदान बनदा कि एह् जित्थें बी लोग नै जिन्ने बी डोगरी भाशा लिखनें आह्ले लोग नै डोगरी लैंग्वेज़ जानने आह्ले लोग नै डोगरी पर जेह्ड़े कम्म करनें आह्ले लोग नै उनेंगी जादा तो जादा प्रोतसाहित कीता जाए उनेंगी अलग अलग सामीनार बगैरा कराए जान बर्कशॉप कराईयां जान ताकि साढ़ी जेह्ड़ी लैंग्वेज़ ऐ ओह् जादा तो जादा लोकें तक पुज्जे और जो डोगरी बोलनें आह्ॅले लोग नै ओह् अपने आप गी हीन भावना कन्नै नी दिक्खन उनेंगी एह् नी मैह्सूस होए कि अस पिछड़े दे आं जां साह्नू जां दुए लोकें तों अस अलग आं